ہیلو اوبر کیب ٹیکسی جی ہم لوگوں کو سرسی کے لیے ایک ٹیکسی کی ضرورت ہے کیا ٹیکسی ہے آپ کے پاس ہاں چھوٹی یا بڑی کوئی بھی ہو بس ریٹ صحیح ہونا چاہیے چار یا چھ افراد کے لیے اچھا چار افراد کے لیے چھوٹی ٹیکسی اور چھ افراد کے لیے بڑی ٹیکسی جو سات نشستوں والی ہو جی جی ان دونوں کے لیے الگ الگ ریٹ بتا دیجیے چھوٹی کے لیے اور بڑی کے لیے اچھا جی سرسی کے لیے سات ہزار تو بہت زیادہ ہے جی مئو سے سرسی کتنا دور ہی ہے پانچ ہزار ٹھیک ہے اگر آپ کو مناسب لگے تو بک کر لیجیے اور کل بالکل صبح بھیلی بازار صدر چوک پر ایک چھ نشستوں والی ٹیکسی بھیج دیجیے جی نہیں یہ سات ہزار بہت زیادہ ہے پانچ ہی ہزار ہم نے پہلے بھی کہا ہے پانچ ہزار ٹھیک ہے اگر آپ کو صحیح لگے تو ٹھیک ہے بک کر لیجیے جی جی جی کل کل ہی کل بالکل کل صبح یہ ہے نا بھیلی بازار صدر چوک پہ جی جی نہیں نہیں وہ چھ نشستوں والی ٹیکسی چاہیے